جی مجھے ابھی ایک گیس سلینڈر بک کرنی ہے اور میرا کنزیومر آئی ڈی نمبر ہے ایک شونیہ شونیہ تین چار پانچ آٹھ سات چھ شونیہ شونیہ ایک تین دو ایک چھ اور میرا ڈیلیوری ایڈریس کا پن کوڈ ہے تین شونیہ شونیہ شونیہ چار پانچ صورت حال تھوڑا فوری ضرورت ہے ہم کو بہت ایمرجنسی میں چاہیے آپ جلد از جلد ڈیلیوری کروا دیں